जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मिथिंगायारि फुंखा आरो आबहावायारि जेंनाफोरा दं गोबां दै दैफोरनि थाखाय दैनि इसे प्रब्लेम दङ जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोबां गामिफोराव एसे दैफोरनि थाखाय कस्त' गोबां जोंनि बर' उदालगुरि जिल्लायावबो बर' ओनसोल बा गुबुन बर' गामि बा गुबुन गुबुन जातिनि गामिफोराव गोबां सा ओनसोलावनो जोंहा दैनि इसे खम बिबांखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो बेबायदिनो जोंहा दैफोर मोजां गैया गावबा गाव फख्रिफोराव जमा खालामना लानानै गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौ दानोगोनां जायो गोबां सुबुङा गावनि फख्रिनि जमा खालामना दोननाय दैफोरावनो दुगैनो गोनां जायो बेबायदिनो आरो उदालगुरियाव दंबावो जोंनि गारि मथर सालायनाय लामायाव गाज्रि बेब'हार बेफोरबो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दङ जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां लामा सामायाव गोबां दाखोर दालाफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव बांद्राय साखोन सिखोन बा माबाखौ जों खालामनो हायाखै मिथिंगायारि फुंखा होनोब्ला जों मिथिंगायारि फुंखायाव गोबां जों मोजांखौनो जों बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला जों बे उदालगुरि जिल्लायाव गामिफोराव मोजां रोखोमै बिफां लाइफां बुंफबनाय बारि बागान दङ बे बारि बागान समायना जोंनि गामिफोरखौ समायहोयो बेबायदिनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि बे जोंनि टाउन सोहोराव बांद्राय जों साखोन सिखोनखौ जों मोननो थाङा बांद्राय जोंहा साफा माबाखौ खालामजोबनो हायाखै टाउन सहराव जोङो डास्टबिन इउज खालामनायखौ बांद्राय जों नुनो मोनाखै थेवब्लाबो जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि लामाफोराव मोजाङैनो जों

माबाफोरखौ मोननो हायो मोजां रोखोमनि फुंखाफोरखौ जों मोननो हायो धातुनि गुबुंले होनोब्ला जों सोहोरावल' जों मोननो हायो आबहावा गुबुंलेखौ जों सोहोरावल' मोननो हायो बेबायदिनो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव बांद्राय एसेबां मिथिंगायारि गुबुंलेखौ जों नुनो मोना जोंनि उदालगुरि ओनसोलावबो जों दायो गोबां सोलायनायखौबो मोन्दों आरो बबेबा जायगायाव जों एसे सोलायै बेखौबो जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो जोंनि दा उदालगुरि जिल्ला जिल्लानि जोंहा गोबां गुबुंले फुंखा होननानै बुङोब्ला जों दै अर धातु बेफोरनिफ्रायसो जोङो गोबां गुबुंलेखो मोननो हायो गोबां जों मिथिंगायारि आबहावानि बेफोराव जोंहा गोबां मोजां बेखौ जोङो बे जोंनि जिल्लानि बे फुंखाफोरखौ आं

फारागथिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंबो आरो एसे मोजांखौबो नुनो मोन्दों